बर' रावआव सानफ्रामबो रायज्लायनायाव बाहायनाय माखासे गोरलै बाथ्रा खोन्दोफोरखौ जों ओरैबादि सावरायनो हायो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय दुथां मावनाय खामानि मावनाय सिखाव मावनाय बायदिफोरनि खोथाफोरखौ जों माखासे बाथ्रा फावफोरजोंबो जों फोरमायनो हायो बुंनो हायो जेरै अनला खारैआव आगान थाया बेफोरखौ जों साफ्रोमबो बर'नि बाथ्रा रायज्लायनाय आरो सानफ्रामबो सानफ्रामबो रायज्लायनायाव बाहायजानाय माखासे गोरलै बाथ्राफोर बेफोर गोजौआव मोफौ गाहायाव बाहागो बे बाथ्राखौ जेरै साननायाल' मोजां मोजां नाथाय मावनाया बारा बानजाया आरो साननानैल' गोसो होआ बिदिनो गाहायाव बाहागो जानाय बिदिखौनो जों सावरायनो हायो आरो जेराव बाथि नुयो बेयाव जेराव थुरि नुयो बेयावनो बाथि गारो बेफोर बाथ्रा फावखौ जों ओरैबायदि सावरायनो हायो आरो बे बर' रावआव सोलिबाय थानाय सामफ्रामबो जिउआव सोलिनाय बेफोर समाजारि बाथ्रा जेराव हाबा जानो गोनां सिख्ला थायो आरो जायनो जाय हौवानो हिनजावनि गोनांथि जायो बै हौवानि न'खर एबा देवानिआ बै सिख्लानिआव थांनानै बे सिख्लाखौ सोंहैयो एबा रायथिहैयो जेब्ला बे बाथ्राखौ रायथियो अब्ला बे समाव देवानि एबा न'खरनि मानसिफोरा बे बाथ्रा फावखौ बुंनानै होफुङो

खोन्थायो जे जेराव थुरि नुयो बेयावनो बाथि गारो माने बे बाथ्रा फावजों फोरमायनाय जायोदि बिस्रानि थानाय फिसाजो खौ नायफैनाय होनना बुजिनो मोनो बेफोरखौनो बर' रावनि थाखाय बर' समाजाव जेब्ला हाबा लानो थाखाय हौवा हिनजाव नागिरो बे समाव बर' समाजाव बिदि रावै बाहायो आरो अनला खारिआव आगान थाया जेरै बर' समाजाव माखासे गोबां बाथ्राफोर दं आरो आबां जाबां खोथाफोर दं जेरै नंगौखौबो नङैखौबो रायलायनानै जानला मानला फोलायो थिख बेबायदिनो अनला खारिआव आगान थायै बाथ्राया ओरैबायदि जे जाथारै खोथा एबा रज'थारै खोथाया जेरै रावजोंबो गनायजाया एबा बानजाया बेखौनो जों बे बाथ्रा फावजों बर' रावआव फोरमायनो हायो आरो एसे एसे फाव गोनां महरै बुंनाय जायो आरो दंबावो सिखावनि सालाया खान्दा बे बाथ्राखौबो जों बर' रावआव सानफ्रोमबो रायज्लायनायाव बाहायो जेरै सोरनिबा सोरनिबा फिसाज्लाया सोरनिबा माबा मोनसे खावनाय जुदि हमजायो बे समाव बिदि बुङो जाय सिखाव खावो बे सिखाव खावग्रा मानसिया सानसे नङा सानसे जेरैबाबो हमजाखायो अब्ला बै समाव मिथिनो मोनोबा एबा बुजिनो हमनो मोनोबा बे मानसिखौ साजा होनाय समाव एबा मिथिना मोननाय समाव बयबो बर' समाजनि सुबुंफोरा बुङोदि सिखावनि सालाया खान्दा

आरोबाव बेनि अनगायै गोबां फावफोर दंबावो जेरै आदाया

आदाया खियो बाजैआ गाद्लायो बे बाथ्रायाव ओरैबादि फोरमायनाय जायोदि बर' रावनि गेजेराव जेरै सोरबाया खामानिखौ मावबाय नाथाय सोरबायासो नाम मोनबाय जेरै सोरबा सासे सुबुङा गाज्रि खामानि मावनानै बेनि लोगो सोरबा सासेया बिजों बोरैबा मिथिजाबाय दाय मावाब्लाबो अब्ला बे समाव बे बाथ्राखौ बाहायनाय जायो एबा बुंनो हायोदि आदाया खियो बाजैआ गाद्लायो आरो बेनि अनगायै गोबां फावफोर दबावो जेरै बर' समाजाव हिनजावखौ लानानै ओरैबायदि बुंदों सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बे बाथ्रानि गेजेरजों बर' रावनि गेजेराव ओरैबादि फोरमायदोंदि सिखा गोदाना मोजां नंगौ ना नङा बेखौ सानथाम दाननायब्लानो मिथियो एबा हमनो हायो बे सिखाया माबायदि मा रोखोमनि बुथुवा ना बुथुवा नङा बेफोरखौ बे लेखायैनो जोंनि बर' समाजाव हिनजावनि आखलखौबो सावरायनो हायो हिनजाव मोजाङा सानसे साननै बिराद जाफ्लाना देखायो आरो नंगौफोरबायदि आखल देखायो नाथाय दानथाम दाननै बा दानथाम दानब्रै बारनायनि उनाव बे हिनजावनि आखला एसे सोलायलाङो आरो गावनि गाज्रि आखलखौ देखायलाङो बेफोर आखल गाज्रिखौ नुहैनानै नुहैनानै बयबो समाजनि मानसिफोरा बुजिनानै मोनोदि अब्ला बे समाव बे बाथ्रा फावखौ न'खरनि एबा समाजनि मानसिफोरा बुङो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होनना